जोंनि समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिखौ सायाव जोंनि गामियारिफोरा जोबोद मोजाङैनो साननाय दङ मानोना गेलेमु गेलेनाया गोनांथार देहानि थाखाय आरो समाज दाखांनायावबो बियो जोबोद गोख्रों आरो मोजाङैनो हेफाजाब होयो गेलेमु आयदाखौ लानानै जोंनि समाजनि मानसिफोरा गोबां गोथौवै साननाय दं मानोना गेलेनाय आरो गेलेमु थायोब्लासो जोंनि समाजा जौ जुवा गोबां जानाय लोंनाय ड्राक्स बेसादफोरनिफाय गोजानाव थानो हायो बेजों लोगोसे गेलेनाया मोनसे आयदा जायहा गावनि नखरखौ दानायावबो आथिखालाव हेफाजाब होनो हायो मानोना गेलेनायजों गोबां रां आरजिनो हायो रांनि गेजेरजों गुबुनखौ जोङो हेफाजाब होनो हायो गेलेमु आयदाया थायोब्लासो जोंनि समाजफ्रा आरो गामिफ्रा गोख्रों जायो जेराव गेलेगिरिफोर थायो बे जायगाफोराव गोबां गाज्रि आखल हाबा हुखाफोरखौ नुनाय जाया मानोना बैसोरो बे समफोरखौ गेलेनायावनो थांहोयो मानोना गेलेनायानो बे गाज्रि हाबाफोरखौ मावहोनो बायो गेलेमुखौ लानानै जोंनि समाजनि मानसिफ्रा गोबां गोथौवै सानदों जे गेलेनायखौ जोंनि जायगाफोराव जों माबोरै गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव लांनो हागोन मानोना गुबुन गुबुन जायगाफोराव गेलेनायनि बिथिङाव जौगाखांनायखाय जोंनि समाजनि मानसिफ्राबो जौगाखांनायखौ लुबैदों जोंनि जाय समाजाव आइबा गामियाव जोंहा बल गेलेनाय भलि गेलेनाय आरो गोबां गोबां बिदिनो जोलुर बुलुर खेबलुर बायदिसिना बायदि बायदि गेलेनाय आयदाफोर दङ जायनि थाखाय जोंनि समाजाव गेलेनाया आथिखालाव बांलांनो हादों गेलेनायजों लोगोसे जोङो बोलो मोनो आरो बे बोलोखौ लानानै जोंहा शक्ति जायो जोंनि समाजनि मानसिफ्रा बेखौनो सानदों जे गेलेनाय थायोब्ला जोंहा उननि फिरिखौ देरहोलांनाय एबा गोग्गो समाज दानायावहाय हेफाजाब होनो हायो होनो हानाय जागोन होननानै आरो होनोबो हायो गेलेमु आयदा थानायनि थाखायसो दिनै आथिखालाव जोंनि बर' समाजफोरनिफ्रायबो गोजौ थाखोनि गेलेनाय जोलुर गेलेनायफ्राव बाहागो लानो हादों जोलुरनि अनगायैबो गोबां गोबां बिदिनो जिलिर गावनाय बोरला गावनाय आरो बायदि बायदि आयदाफोराव खारनाय बारनाय जोनाय खुंम्फु गेलेनाय आरो सौनाय गेलेनाय गासैयावबो आवगायनो हादों आथिखालाव मानसिफ्रा जोंनि समाजनि मानसिफ्राबो साननो हमदों जे गेलेनाया मोनसे सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनायखौबो समान समान लांफानाया गोनां मानोना आथिखालाव सोलोंनायखौल' बिजाबनि सोलोंनायखौल' लानानै खायसे मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव फेनाय मुवाफोरजों गोदाव सोराव जानानै दं बे फेनाय मुवाजों गोदाव सोराव जानाय समाजफोर समाजखौ फोसाबलांनोब्ला गेलेनायनि गेलेमु आयदानि अनगायै गुबुन राहा गैया बेनिखायनो गेलेमु आयदायाव जोंनि समाजनि मानसिफ्रा आथिखालाव जोबोद गोसो होनायखौ मोननो हाबाय गेलेमु आयदायाव जोंनि उन्दै गेदेर गासैबो बैसोनि मानसिफ्रा गोसो होयो मानोना बे गेलेनाय समाव गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै नायफैनाय जायो आरो बे नायफैनायजों लोगोसे बिसोरखौ गेलेगिरिफोरखौ हेफाजाब होनाय जायो गेलेनाया गेलेनाया खालि जोंनि देहाखौल' गोख्रोङै लाखिया नाथाय रां आरजिनाय नखर दानाय समाज फोसा फोसाबनाय गुबुनखौ हेफाजाब होनाय नखरनि अननाय आरो सासेया सासेखौ सासेया सासेखौ मान होलायनायफोराव गोगोम सोलायनाय लाबोयो आरो हेफाजाब होयो बेनिखायनो गेलेनायखौ जोंनि समाजनि मानसिफ्रा गोनांथिनिफ्राय गोनांथिसिन खालामदों आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन मोनलांनो हमदों बेनिखायनो गेलेनायखौ जोङो जेब्लाबो सिगां आवगायहोनांगौ आरो आवगायलांनांगौ आरो हेफाजाब होनांगोन आरो जों गेलेनायखौ बयबो बोजबनानै लानांगोन लानांगौ